دہلی کا فن اور ہنر نہ صرف ثقافتی ورثے کی علامت ہے بلکہ یہ مقامی برادریوں کو روزگار پہنچانا اور تخلیقی مواقع فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ فنون و ہنر مقامی معیشت اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مقامی برادری کی شمولیت دہلی کے مختلف علاقوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے کہ بلو پرنٹ زری کا کام پتے کا پتے کی کاغذی لائنے اور مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں یہ کام اکثر مقامی کاریگروں خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو صدیوں پرانے طریقوں کو طریقوں کو دراصل منتقل کرتے ہیں کوپریٹو اور کرافٹس کاریگروں کی کوپریٹو سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں جہاں کاریگرگر کاریگر مل کر کام کرتے ہیں وسائل بانٹتے ہیں اور بہتر قیمت پر اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں